بہت سارے ایسے ٹورنامنٹ ہیں جس جس کو میری بیٹی نے اپنے اسکول میں جیتا جیتا ہے اس کے جیتنے کی وجہ سے میرا دل بہت خوش ہوا تھا کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میری بچی نے ٹورنامنٹ میں حصہ لیا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا ہوتا تھا مجھے اپنی بیٹی کے بیٹی پر بہت زیادہ فخر ہوتا ہے کیوں کہ وہ ہمیشہ فرسٹ آتی ہے چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو یا پھر کھیل کود والی جگہ ہو اور اس نے تو بہت ساری کامیابی حاصل کی کی ہے اور میں دعا کرتا ہوں دعا کرتا رہتا ہوں اس کے لیے وہ اسی طرح خوب پڑھ لکھ سکے اور کھیل کود میں بھی ہمیشہ فرسٹ آتی رہے اور اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کرے اسی طرح اس کی ماں بھی اس کے لیے خوب دعا کرتی ہیں